आंथ' थेफ नि दैखौनो दा बाहायबाय थानाय जायो नाथाय गोदोनि समाव थेफ नि दै बाहायनाय जायाखैमोन आं उन्दै समाव जोंहा गामियारि न'खर हिसाबै गामियाव संसार जानाय हिसाबै जों उन्दै उन्दै समाव जौगा एसेबां मानि गामिया जौगाखां नंयियाव दैमानि दैखौनो जों लोंनाय जायोमोन बिनि उनाव लासै लासैनो जों दंखलनि दै लोंदों हा सिंनि दैखौ जों उनावसो मोनलोंदों दा बिनिखायनो गोदोनि समाव जों नुयो गोदोनि समनि मानसिफोरनि महर मुस्रिफोरा माने एसेबां मोजां नङामोन आरो खसथ'आबो बांसिन जायोमोन दा बिनिखायनो दा थेफ नि दै मोननायलाय जेरावबो एबेलएबेल खाय माने दैया माने नांगौबानो मोनसै खसथ'बो गैला बेनिफ्राय साखोन सिखोनबो बुंनो थाङोब्ला जायो आरो बिनि आनगायैबो फिल्थार लगायनायनि गेजेरजों मानसिया गोगो दै मोनलोंनो हाबाय